हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं और वह बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनकी अलग ही महत्व है जैसे हमारी कैला देवी तथा हमारा गोवर्धन हमारा खाटू श्याम जी ऐसे पुष्कर ऐसे बहुत सारे तीर्थ हैं और उनका अलग ही धार्मिक महत्व है और ग्रामीण लोगों की उनके साथ अपनी श्रद्धा बनी रहती है कोई बिस्नु महाराज को कोई कृस्न भगवान को कोई अपने इष्ट देवता को सभी को मानने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में के परिवेश में सभी पाए जाते हैं और ऐसे बहुत से धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर अपने इष्ट देवता की यात्रा करने के लिए वर्ष भर आते जाते रहते हैं